छात्र सभकेँ तऽ सुविधा देलकैए कि जँ पढ़ैय लिखयवला किओ छात्र छै तऽ हमरा तऽ हमसभ तऽ नहि अपन बच्चा ओहि लायकके नहि भेल यए आ नहि हमसभ ई जानि रहल छी अगल बगल सुनै छी कि ओकरा सभकेँ पढ़यके जँ नीक विद्यार्थी छै आ ओ अपन पढ़य लए चाहैए ओकरा लोन दै छै आ लोन दै छै ओकरा पढ़यमे सुविधा होइ छै इंजीनियर डॉक्टर या कि आओर सभचीज बनय लेल चाहैए तऽ बनैए आ फेर ओ अपन पढ़ि कऽ समाप्त होइ छै लोनोके जेना तेना कटाबैए तऽ फेर ओकरा सरकार सुविधा दै छै आ इसभ तऽ बहुत बढ़िआँ सुविधा देलकैए बविद्यार्थीकेँ पढ़य लिखयके मामलामे तऽ बहुत आगू सरकार कए रहल छै आ बहुत तरहके हे छात्र जे बच्चो सभ पढ़ैए ओकरो दै छै बेग ओकरो दै छै किताब आब लोक जागरुक नहि हेतै तऽ ओकरा हम अहाँ की करबै लेकिन पढ़य लए बहुत सरकार देलकै जेना हरिजने छै सभकेँ छूट देलकैए हरिजनो सभकेँ आनै छै पकड़ि पकड़ि कऽ सेहो आनि कऽ दै छै टोला सेवक तऽ हे ई सेवक सभ कए देलकैए एहिसँ बहुत सुविधा छै शिक्षाके मामिलामे तऽ बहुत सरकारके एखन बहुत आगू बढ़ि रहल छै आ विद्यार्थियो जे छै आ ट्यूशनकेँ से बन्द कए रहल छै कि अहाँ कतहु जँ पढ़ै छी तऽ से नहि इसकुलमे से कए रहल छै इसकुलोमे बहुत जादा देलकैए मास्टरो सभपर छै कि आब मोबाइलसँ अपन हाजरी बनाबू एक दिन एक मिनट एमहर ओमहर नहि तऽ शिक्षाके मामिलामे तऽ बहुत छै आ जँ किओ गरीबे तबकाके बच्चा छै आ ओ पढ़य लेल चाहै छै तऽ ओ लए सकैए लोन जँ आ सुनै छियै कि हे ओ फल्लाँके बेटा लोन लए कऽ हे ई बनि गेलै हे इतना लोन लए लेलकै तऽ पहिले तऽ सुनयमे लगै कि एतेक लोन किएक लेलकै हौ भाय कोना ई कटयतै लेकिन नहि लोनके ओ तऽ कटाए दै छै आ फेरो ओकरा दुबारा मिलै छै मौका आ जँ कोनो तेहन तरहके होइ छै तऽ आरो बेसी लोन लैए तऽ नीक विद्यार्थीके लिए जँ लगनशील छै तऽ ओकरा तऽ सभ सुविधा मिल रहल छै हमरा सभके जमानामे तऽ इसभ चीज नहि रहै एखन तऽ सभकिछु मिल रहल छै एखन तऽ बच्चा जे कनि टा होइ छै ओकरो मिलै छै आ हउएह बहुत सुविधा हउएह खाना खाय लए दै छै इसकुल ड्रेस कहै छै लए साइकिल दै छै इसभ बहुत सुधार एखन भेलैए जे होना चाही आब नीतीश कुमार जे देलखिन या साइकिल दै छेथिन तऽ पैसा दै छथिन अगर ककरो मैट्रिक पास कए लेलकै फस्ट डिविजन तऽ ओकरोमे दस हजार टाका नहि इन्टर केलकै तऽ ओकरोमे बीस हजार टाका तऽ इसभ सुविधा तऽ सरकार बहुत तरहके देलकैए चाहे गरीब हुए अमीर हुए सभके सुविधा देलकैए एतेक एहिसँ बढ़िआँ आब की सुविधा देतै विद्यार्थीपर निर्भर छै